टेक्नॉलोजी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सब कुछ बदल सकता है पहले हम ऑफ़िस में पेन और पैंसिल का इस्तेमाल करके काम करते थे और अब ऐसा लगता है कि टेक्नॉलोजी के आने से सब काम जल्द से जल्द हो पा रहे हैं जैसे कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल ऐसे वर्क हैं जो टेक्नॉलोजी के माध्यम से चलती हैं और हमारा काम आसान करती हैं जो काम हम चार घंटे में करते हैं वो काम हमारा आधे घंटे और दस मिनट में हो जाता है इससे हमारे जीवन पे यही असर पड़ा है कि जो काम हम ज़्यादा देर तक करते हैं वो काम हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है टेक्नोलॉजी आने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं समय का बदलाव जो समय पहले ज़्यादा लगता था अब वो कम लगता है जो काम लेट से होता था वो काम जल्दी हो जाता है जो हम सोचते थे कि आज काम करना शुरू करें और दस दिन में ख़त्म हो जाए कंप्यूटर के आने से वो काम आसान हो गया है और टेक्नॉलोजी के आने से हमारा काम और भी आसान हो गया है टेक्नॉलोजी आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरत है टेक्नॉलोजी नहीं होती तो आज जो दुनिया भर में इतने सारे हाईवे रोड फ़्लाएओवर बन रहे हैं उसे बनाने में हमें सदियों गुज़र जाते टेक्नॉलोजी इज़ द बैस्ट ऑफ़ द फ़्यूचर कहते हैं कि टेक्नॉलोजी है तो दुनिया में सब कुछ है और टेक्नॉलोजी रहना चाहिए टेक्नॉलोजी से हमारी दुनिया बदल सकती है हमारा सब कुछ बदल सकता है हम अपने आपको बदल सकते हैं और अपना कारोबार भी कम कर सकते हैं